शिक्षा हाणे जे ज़माने में सभिनीनि लाइ ज़रूरी आहे ज़रूरतमंद ॿारनि लाइ बि ज़रूरी आहे उन्हनि खे बि पढ़ाई लिखाई जो अधिकार हुजणु खपे इन करे गवर्नमेंट ने ज़रूरतमंद ॿारनि लाइ कई सारी योजनाऊं कढियूं आहिनि जंहिं करे उननि खे बि मददि थी सघे उन्हनि लाइ इननि जाम अलॻि अलॻि युनिवर्सिटियूं ऐं क्लासिस जो क्लासिस पिणु खोलियो आहे सो त उन्हनि उन्हनि खे बि पढ़ाई लिखाई जो हकु आहे ऐं उन्हनि जे उन्हनि जो बि करियर सुठी तरह ठहे